गाँवोमे मेला ओलामे कोन चीजके प्रोग्राम होइत छै आर्टिस्ट द्वारा कोन सब कलाकारी देखए ला जाइत छै नाँच पार्टी होइत छै तऽ ओकरासँ नाँच पार्टी होइत छै तऽ ओकरासँ आदमीके कोनो अच्छा शिक्षा नहि मिलैत छै लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम होतै तऽ ओकरासँ अच्छा शिक्षा मिलतै आदमी सांस्कृतिक प्रोग्राम ही करबैलऽ जेना गाममे ओ सब चीज नहि करवाना चाहिए अगल बगलमे आओर कोनो प्रोग्राम आसपासमे विवाह शादी भी होइ ने आर्केस्ट्रा सब भी विवाह शादीमे आबि जतिऐ तऽ ओ सबके नहि आना चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्राम ही करवाना चाहिए जे की आदमीके अच्छा कोनो शिक्षा मिलए ओकरासँ सच छै आदमी ओकरासँ आदमी ओकरासँ बिगड़ै छै बाल बच्चा तऽ आरो बिगड़ै छै बिगड़ै छै

निक अच्छा शिक्षा भी मिलैत छै सांस्कृतिक प्रोग्रामसँ आर्केस्ट्रासँ किछु थोड़ी होइ छै बाल बच्चा तऽ आरो बिगरबे करैत छै

हँ ओसब ठीक नहि छै

जागरण उगरण छै अच्छा शिक्षा जकरासँ मिलै सांस्कृतिक प्रोग्राम छी ओकरासँ अच्छा शिक्षा मिलैत छै तऽ ओ सब चीज ही होना चाही ओ सबसँ सब ठीक छै ओएह सब प्रोग्राम होना चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्राम जहाँतक जितना हो सकै सांस्कृतिक प्रोग्राम ही होना चाहिए नाँच गान नाँच गान कोनो अच्छा चीज नहि छै नाँच गान खराब छै जादातर सांस्कृतिक प्रोग्राम होइ ठीक ठीक छै राखए